आतां गाय आमची विली विली म्हणटरी आमी किदें करता हांव सुद्दां जावं मांव सुद्दां म्हाजो विली म्हणटगीर आमी तिची वार तिका खावंक दिनात कित्याक वार खाली म्हणटा दुदाक वास येता म्हणून आमी ती वार पडस तर आमी तेजी जाग घेतात ती वार पड पडसर आमी थंय रावता किदें पळयतात किद्या नाजाल्यार गाय रोकडीच खाता वार ती म्हणून आमी ती मागीर वार पडली काय सोमतीच आमी ती फोण काडटा आनी फोणान ती पुरतात वार ती दिवप आनी ती किद्याक ती घाण न्हू अशें म्हणून आनी मागीर हे पाडकाक कितें करता आमी तें पाडूक जशे जाले बरें गरम उदक अशें करतात ताका न्हाणयतात त्या दिसा न्हाणयतात पुसतात आनी मागीर ताका तेल लायता मातशें आनी तें पुसून बिसून मागीर ताका बरें घरान हाडटात आनी सारको कपडो घालतात आनी थंय आमी ताका बसयतात तेजे बोमलेक मात्शे हळडीचो पिठो आनी खोबरेल घालतात बोमलेक तेज्या पाडकाच्या आनी मागीर गायेक हें करतात आमी गायेक बरें खतखतीत तिचे कमरे वयल्यान उदक बरें तिका न्हाणयता कमरेर उदक मारतात तिचे शिपलेर हळद मार हळद घालतात आनी मागीर ती किदें विल्ली आसता न्हू ती दूख जाल्ली आसता म्हणून तेल घालतात मातशें तेल बी लावन तिका आमी हें करून मागीर रोखडें मेतयेची पेज करतात ती पेज मागीर तिका आमी खावंक दितात त्या दिसा आनी त्या दिसा आमी दूद ती विता तेन्ना काडिना मागीर काडटात तो दीख मागीर दुसरे दीस दीख काडटा पाडकाकय मातशें लुचयतात मागीर अशें करून दोन तीन दिसांचे हें मागीर आमचें दूद तें आमी दीख तो आमी तांकां हाका घरान दवरितात आनी मागीर आमी तेजो पोस करतात तें हेजो दिखाचो आनी मागीर एक चार पांच दीस जाले काय मागीर तें दूदशें जालें ना मागीर दूद जालें म्हणटगीर मागीर तें आमी दूद मातशें हे पळयतात पयली दूद जाला काय ना तें आनी मागीर कोणीय जर व्हरपाचो आसलो जाल्यार ताका सांगता तें कोणी इचात गाय वयल्या तुमची दूद दिनात गे अशें म्हणून ना बाबा ना आयज चार दीस जाल्या दूद निवळटगीर आमी मागीर तें दूद तूं व्हर अशें म्हणून सांगतात तेका आमी पूण पाडकाक आमी सारकें दाया वयल्यान आमी आतां आतां जालें म्हणल्यार गाये बरोबर आमी ते आमच्या पाडकांक आमी ल्हान आसतना बसून घरान हाडून बांदतात तेगे किद्याक आतां थंडी बी खाता जावं कोणी येवन कुत्री घास मारीत कोणी कितें हें करीत झगडीं करीत तेंचे कडेन कुत्रे कुत्रे येवन हें करीत अशें म्हणून आमी घरान हाडून ताका बानून दवरितात मागीर आनी सकाळीं दूद काडपाचे टायमार ताका मागीर सोडटात आमी तेजे गायेच्या फुड्यान अशी आमी पाडकांची बारीक पाडकांची अशी आमी काळजी घेतात